ریاستِ اُتر پردیش میں بہت سارے مقبول کامیڈی کلب اور اسٹینڈ اپ کامیڈی ایونٹس ہوتے ہیں جو ہماری ریاست اُتر پردیش کو بہت طریقوں سے ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں خاص طور پر بہت سارے ایسے کلب ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں جہاں پر اِس طرح کے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں جیسے کہ پردیپ پلوی اسٹینڈ اپ کامیڈی شو ہماری ریاست میں بہت مشہور اور اِس کو یہاں کے بہت سارے مشہور کمیڈی لوگوں نے خوب کام کیا ہے جس سے ہماری ریاست میں خوب ترقی ہو رہی ہے اور لوگ اِس کو خوب لُطف لیتے ہیں اور اِس کا خوب انجوائے کرتے ہیں جس سے ہماری ریاست کا نام پوری دنیا اور پورے مُلک ہندوستان میں ہوتا ہے